घटना तो कुछ नहीं है लेकिन घटना मेरे मेरे ही साथ घट गई जैसे अभी तक तो मैं अपने शहर लखनऊ में ही रहता था लेकिन अब कुछ हालात ऐसे हुए कि हमको अपना लखनऊ शहर छोड़ना पड़ा और अब हमें दूसरे शहर में जाकर के वहाँ पर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है कोशिश तो करते हैं कि किसी तरीके से कोई बात ऐसी न बने ताकि दिक्कत हो किसी को या हमारे परिवार को लेकिन हम मजबूर है मजबूरी में हमको बाहर घर से बाहर रहना पड़ा और आज हम लोग वहाँ वृद्धाश्रम में रह रहे हैं वह एक हालाँकि वैसे तो गलत है लेकिन अब क्या किया जाए समय की मांग है तो समय की मांग को पूरा करना हम लोगों का फर्ज होता है अगर उस समय ऐसे नहीं चलेंगे तो परेशानी हमको भी बढ़ेगी और साथ में रिश्तेदारों घर परिवार को भी परेशानी बढ़ेगी इससे बेहतर यही है कि आप लोग अपना समय देखते हुए किसी घटना से बचने के लिए दुर्घटना से बचने के लिए कोशिश यही करें ऐसी जगह पहुँचे ताकि किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद मनमुटाव वगैरह आदि ना हो और प्रेम से अपने जीवन यापन कर सकें तो मैं चाहता हूँ भाई साहब आप लोग भी कोशिश यही करें कि हमेशा मिलजुल कर रहे ताकि कभी आपको इधर उधर से जाने में कोई दिक्कत ना हो अगर आप जाते घर छोड़ना चाहते भी हैं तो उसमें घर तो छोड़ देंगे लेकिन उसमें आपको दिक्कत है महसूस होंगी आप तो कह तो नहीं पाएंगे लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में घुटते रहेंगे की क्या करना है क्या नहीं करना है ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को देखना पड़ेगा ये हम जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है जो आपको दिलचस्प लगी हो अब हमें तो कोई दिलचस्पी रही नहीं अब क्योंकि अब तो तिरासी चौरासी साल की उम्र हो गई सारी सुविधाएं ऊविधाएं लेकर के खेलकूद के पार कर ले परिवार में पार कर दिया सब कुछ कर दिया अब तो केवल यही भगवान की याद करता हूँ इसी तरीके से हम जीवन दिलचस्प बना रहा है और इसी तरह हँसते बोलते रहें